आङो गामिखौहाय मोजां मोनो मानोना गामियावहाय मोनसे ससायटि दङ जेराव सहराव गैया सहरनि युनिटि आ आलादा जायो मानो होनबा गामिआव थायोबोला गामिआव बिदा फंबाइजोंहाय गोरोबलायनानै अनलायनानै थानो हायो नाथाय सहराव बेफोरबायदि गैया मानोना सहराव गोबांथार जन' जाथिफोरजोंहाय बुंफबनाय मोनसे सहर आरो गामिआव जाहैबाय गावनिनो बिमा बिफा बिदा फंबाइजोंहाय जों गोरोब लायनानै अनज्लायनानैहाय मोजांथारैहाय रायजोफोरखौ जों जानो हायो बेनिखायनो आंनि गामिखौहाय मोजांसिन मोनो गामिआव थांलाय फैलाय जोङो गाबागावनि न'आव थांलाय फैलाय खालामनो हायो नाथाय जोङो सहराव थायोब्ला जों बेफोरबायदि थांलाय फैलायखौहाय खालामनो मोना थांलाय फैलायजों लोगोसे गामिआवहाय बेबायदिनो गावनाव थानाय जिनिसफोरखौहाय जोङो रानलायनानै जायो सहराव नाथाय बेफोरबायदि गैया सहराव गावबागावसो दाबो गावनि बायदिसो एबा निजा निजानि बायदि जोंनि गामिआव जेरैबादि जोङो गुबुनफोरजोंहाय एबा जोंनि बिमा बिफा बिदा फंबाइजों गोरोबलायनानै थायो बेवहाय गामिनि अनगा सहराव जों नायहरोबोला जेनेबा गामिनिबायदि बिसोरना युनिटि गैया गावजों गावनो हिंसा जालाय लायनाय जोंनि गामिआव मोनसे समाजावहाय जों गोबांथार धोरोमनि हारिनि मानसि ज' जानैहाय जोङो संसार जायो जों जेखौ दं बेखौहाय रानलायनानैहाय बेबायदिनो जोङो मोजांथारै अनज्लायनानैहाय संसार जालाङो गामिनि समाजजोंहाय जोङो गोरोबनानै थानांगौ जायो बेबायदिनो जोङो आङो बेनिखायनो गामिखौहाय साबसिन मोनो मानो होनबा गामि होनबा जोङो गासैबो इकुवेल नाथाय सहरावहाय बेबायदि इकुवेल खौ आंनि नोजोरथिआव गैया मानोना सहराव सहरावहाय गावबागावनि बायदिसो जेनेबा गावनि निजानि मानसिजोंबाबो रायज्लायनाय गैया माबा मोनसे हरलायनाय एबा शेयार खालामलायनाय गैया जों बेफोरबायदिखौहाय नुनो मोनो गामिआव थायोब्ला गामिनि बिफां लाइफांफोरजोंहाय बेबायदिनो आबहावानि मिथिंगाफोरजों गोरोबनानै थानो हायो नाथाय सहरावहाय बेबायदिनो जोङो बेबायदिनो टाउन आव थानानैहाय जों बारहावाफोरखौहाय जों गुबुंले मोननो हायो नाथाय गामिआव थायोब्ला जों बिफां लाइफांनि मोजांथार अक्सिजेन गेस फोरखौ मोननो हायो बेनि थाखायनो आङो गामिखौहाय साबसिन मोनो होनना बुङोब्ला गामिआवहाय गासैबो जोङो आबाद मावनानैहाय जाग्रा हिसाबै जोङो बेबायदिनो ज'यै खौसे थानानैहाय गामिनि समाजफोरजोंहाय अनज्लायनानै थानानै जों मोजांथार बेबायदिनो परिबेखफोरखौ मोननो हायो मोजांथार जोङो आखलफोरखौ मोननो हायो नाथाय टाउन आवहाय जोङो बेबायदिनो गोबांथार गारिनिबो पलिउस'न बारा बेबायदिनो गुबुंले बारहावाफोरखौ जों मोनो बेबायदिनो जोङो गामिआव थायोब्ला बेफोरनिफ्राय जोङो रैखाथि मोननो हायो